आतां कोंकणी लँंग्वेज ही खूब डिफरंट लँंग्वेज आसा आमच्या गांवान डिफरंट आसता दुसरी आसतली दुसऱ्या गांवान दुसरी आसतली आतां पेडण्या दुसरी आसा आसा आनी दुसऱ्या म्हापसा वचत जाल्यार म्हापसा दुसरी आसतली मडगांव तांची दुसरी आसतली केपेंचीं जाल्यार सारकीच डिफरंट आसतली दुसरी आसतली आमकां तें कितें उलयता आमकां कळना आमी उलयता तें तांकां कळना मदीं मदीं आतां आमी हांगासून थंय गेले पोवपाक बी गेले किद्याकय गेले कशें कितें प्रोग्राम आसा आनी आमी ती भासा आमी आमची पेडण्याकाऱ्यांची उलयतली सो तांकां आमचें कळचें ना तें फकाणां मारतलें आमची नाल्या आनी कांय म्हणटलें अशे हाका ही कोंकणी येना बोलांक हाका ती कोंकणी बोलांक येना तशें करतले तें हेवटेची आमी तांचीं फकाणां मारतले हेंंत किदें आनी तेंत किदें करून आतां ती आमची डिफर वर्ड डिफरंट आसता उतरां डिफरंट आसता आमची तांची उतरां डिफरंट आसतात तांच्यांनी कितें म्हटलें काय आमकां कळना आं मागीर म्हणटा आं किदें जालें परतून सांग मागीर ते तशें करतलें किदें उलयता परतून सांग मागीर सगळें तें चेंजूच जाता आनी मागीर कितें जाता आमी आतां खंयूच गेले तें इंपोर्टंट सॅशन बी कसलो आसा गरजेचें कितें आसा आनी आमी तांच्यां वांगडा उलयतात आनी सारकें अशें इंपोर्टंट कितें शिकपाचें बिकपाचें आसलें जाल्यार कांयत कळचे ना कोणाक न्हय तूं उलयता उलयता जर आतां कोण डॉक्टर बी आसा फुड्यान बसला आमच्या एग्जाम्पल कसो आनी तो आसा केपें सायडीचो आनी हांव पेडण्या सायडीचो तो आतां कितें उलयतलो आमकां ती इंग्लीश येयना तो आतां तो कोंकणीच उलयतलो लास्टाक आमकां इंग्लीश बी तो कितें उलयता आमकां कळचे ना तो सांगता सांगता सांगता बावडो आमकां कांयच कळना तो सांगता कळ्ळें आमी सांगता कळूंक ना तांची दुसरे डिफरंट आसतले वर्ड वर्ड आमी आतां उलयता समज ताका कांय कळचें ना आमी कितें सांगता पळय तसलो त्रास जाला म्हणून आमी उलयतले आनी पूण तेका कांय कळचें ना कोंकणी लँग्वेजी अशी खूब डिफरंट लँग्वेज अशी खूब खूब सारकी वेगळीच भाशा कशी कोणा कोणा मजा येता उलोवपाक आमी कशी आमी सारकी लँग्वेज ओडून घेता आमची कोंकणी तेंची केप्यां बी त्या वटेनची सारकी फास्ट लँंग्वेज एकूच फक्त ताचे तरेतरेचे भाग जाल्लेले आसात तशें जाता आनी कितें म्हणशात जाल्यार आमी दुसऱ्या हातूंत बी गेले जाल्यार तशेंत जातलें आमचें मागीर न्हय आनी आतां खूप आतां एग्जांपल दिता एक आतां आमी कितें म्हणटात पेडणेच्या भाशेन कोपर कोपर आसा हातीचो कोपर थंय केपे तेंचें खोंट म्हणटात जे आमी कोणाक म्हणचे पांयांक म्हणटा तेंचे थंय खोंट म्हणटात